हैलो नमस्कार मैम मे तुसेगी पुच्छना हा अस टुरिस्ट आये दे आं ते जम्मू दी कोई अच्छियां जगहां दस्सो आं जित्थेंं अस घुम्मी सकने आं

हांं हां हां

ते इक्क हफ्ते लेई

आं

आं हां हां हांं

ओके बाय